आतांच्या काळांत कामाक वयता लोक आनी तेंकां वाचपाक म्हणटा तो टायमूच मेळना आनी ते थोडे जाण आसता जे हांव पर्सनली म्हणल्यार अशें करता की बसीन वतना ट्रेवल करतना ते रीड करतां मोबायलाचेर म्हाका वा एप आसा भांगरभूंयचें ते न्यूजपेपर लोड करता आनी वाचतां सगळें तें पंदरा वीस मिनटां लागता तें वाचपाक म्हाका स्पेशली तीं आर्टिकलां आसता जॉक आसता तेतूंत खूब रुची आसा वाचपाक लोक तरे तरेचे अशे हें आर्टिकलां दिता बरे एस्से टायप करता खंयच्या खंयच्या एक्सपिरियंसावेल्यान आपल्या पर्सनल एक्सपिरियंसा वयल्यान आर्टिकलां बरयता पोयमी बरयता बरें खूब कितें कितें बरयता तें बरें आवडीन वाचूं कशें दिसता कोंकणी जो न्यूजपेपर आसा तो भांगरभूंय गोंयाचो आमचो आनी तो फ्री अवेलेबल आसा तेका चार्जीस नासता कांय नासता तो एक आसा प्लस हांव नवहींद टायम्सूय वाचतां थंय इंग्लीश एक इंप्रूव जाता तुजी डे टू डे तूं लायफान कनवर्सेशन करता लोका बद्दल बरोबर आनी ती इंग्लीशूय तुजी इंप्रूव जाता मातशे एटलिस्ट पांच मिनटां तरी अशें पांच धा मिनटां अशीं रीड करता आनी म्हाका ती रीड करपाची आवड पयलीं स्टूडंट आसतना हांव बुकां वाचतालें पूण आतांच्या काळांत ते रीड करपाक टायम नासता सो हें मोबायलारूच सगळें अवेलेबल आसता ती एक बरी गजाल आनी एक म्हणल्यार एक ब्लॉग आसा खूब तरांचें आतां ब्लॉग बरयतात खूब लोक जे बेकारूय आसता ते ब्लॉग बरयता तेंका एक उमेद मेळटा ती ब्लॉग बरोवन तें ब्लॉग कोणाकूय हेल्पफूल आसा आतां कोणाकूय कितें सोल्यूशन जाय तें ब्लोगार चला आनी ती हें एक सजेशन मेळटा तेंका आं बाबा अशें अशें करपाक जाय तशेंच केन्ना केन्ना म्हजें बी कशें जाता की तें कोरा म्हणून आसा कोराचेर तुवें तें टायप केलें जाल्यार कोरा मारल्यार तें तुवें सोल्यूशन कितें टॉपीक घालपाचो कोरा मारपाचो तें तें एक मागीर तुका खूब येता रिव्हयूज ते सगळे तुवें पोवपाचे रेफ्रंसा आपल्या सगळ्या लोकांनी बरयल्या ते ती एक बरी गजाल खूब कितें कितें आसा रीड करपाक तुमकां टायमा मेळटा तसो तुमी रीड करीत रावपा जाय लोकांनी एक ती बरी गजाल